हम लोग पहले से बिजनिस कौनो किया था फिर धीरे धीरे फिर मोमबत्ती बनाना सिखा तब उसको चार चाह लोग फिर सीखे उसको बनाए फिर बिजनेस फिर हम भेज दिया बाहर तब अच्छे से चलै लाग तब ऐसे ऐसे बहुत बड़ी दुकान हो गई बनाने बनाने मोमबत्ती

चार पाँच लोग हो गए फिर दस बारह लोग हो गए ऐसे ऐसे सीखते सीखते सीखते बना लिया तब बाहर भेजने लगे तो हम अच्छे से काम करइ लागे अच्छे बिजनिस बनावे लागे अच्छे से पैसा भी कमाए लागे सब लोग सब दीदी लोग कहती हैं कि हाँ सही है और दो चार जन के बताइए वह भी आ जाए अपने साथ में ओनहु भी बनावैं यही में अच्छे पैसा कमाएँ तब आगे जब बनवे लागे जब पैसा आवै लाग तब भेजै लागे बाहर हं बनाए बनाए तब अच्छे से पूरा गाँव के फिर बिजनिस करने लगे पूरा गाँव जानेगा कि हाँ अच्छे से मोमबत्ती बनती है बिजनिस करती है चलो हमहू उही कम्पनी में रहेंगे तो कहेगा कि आओ भैया सब केहु आओ मेहनत करो पैसा है इसमें तब सब बनाने लगे सब बना के बाहर भेजने लागे